हाँ नमस्ते और हाँ हाँ खुश रहो क्या काम है हाँ आइए हाँ हाँ हाँ आइए आइए आइए करवा देंगे मेरी ग़ल में है पाँच सौ लेंगे हाँ तो आ जाइए करवाना है तो अब इससे कम नहीं होगा तो आइए थोड़ा कम नहीं दस दस बीस रुपये कम कर देंगे आइए आइए मेरी दो तीन दुकान है ना मेरे पास में एक पड़ोसी हैं अच्छे हैं उनका किया और फिर और कहीं है वहाँ आ जाइए लेकिन आप आइए हम करवा देंगे लेकिन पाँच सौ रुपये लेंगे हम मान ले पाँच सौ दे देंगे और आप हमें देंगे

सुनना पड़ता है करवाना कि नहीं आपको अब आप पाँच सौ बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि कम भी कर देंगे लेकिन आप बता ही नहीं रही हो तो कितना कम करवाएँगी तीन सौ दो सौ सौ रूपये आप आप आइए मेरे पड़ोसी है ना हम करवा देंगे अपने पैसो से हम करवा देंगे टाइम नहीं है तो किसी को भेज दीजिए ना भाई

तो ज़्यादा टाइम नहीं ना थोड़ा जल्दी भेजिए ना मेरे दोस्त आए हैं रख लो हाँ तो आइए तो आइए पैसा लेकिन साढ़े चार सौ रुपये ले कर आना दस बीस रुपये कम कर देंगे दस बीस रुपये मान लीजिए पचास आइए आइए आप औता हैं और रामनगर है तो रायतारा है बग़ल में ओवाबारात वहाँ भी मिल जाती चलिए ठीक है लेकिन पैसा पूरा ले आना हाँ ठीक है ठीक है आइए ठीक